आज के समय में बिजली के अनेक फायदे हैं और अनेक को नुकशान भी हैं लेकिन कहते हैं कि इसका एक परिचय बहुत सामान्य भाषा में बोलें तो बिजली वह है जहाँ पर जीवन है क्योंकि आज की आतिश में मानव ऐसा कहते हैं कि जहाँ भी जीवन है वहीं बिजली है और जहाँ पर जीवन नहीं है वहाँ बिजली नहीं है क्योंकि मनुष्य जहाँ पर है इस पृथ्वी में जहाँ भी मनुष्य है उसने अपनी एवम विज्ञान की सहायता से बिजली वहाँ तक पहुँचाई है आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जहाँ तक के बिजली ना हो लेकिन कहते हैं ना कि बिजली है तो उससे कुछ लाभ भी है उसकी कुछ हानि भी है और हानि ऐसी कि इसमें क्या मानव की जनहानि भी हो जाती है तो इससे बचना कैसे है तो बचना ऐसे है कि जब समय समय पर सब प्रकार के मेंटनेश आम भाषा में बोलें तो इसका ध्यान रखना चाहिए ध्यान क्योंकि जीवन का मूल मंत्र मूल मंत्र ही सुरक्षा है अगर व्यक्ति ने स्वयं की सुरक्षा करते हुए कोई अच्छा कार्य किया तो जो है वह सार्थक है उसका जीवन हम कहते हैं कि जब कहीं भी देखो तो आए दिन आज के समय में सुनना पड़ता है कि मेंटेनेंस का काम या फिर कोई मतलब बिजली विभाग जिसको आज के समय में कहते हैं वह कहीं काम चालू है कहीं पर काम चालू रहता है और किसी करेंट लगने के माध्यम से या फिर कुछ हानि होने के माध्यम से उसकी मृत्यु हो जाती है यह आम आज के समय में आम बात है लेकिन इससे बचना कैसे बचना कैसे तो जब समय समय पर बिजली विभाग अपने द्वारा कोई भी मतलब जानकारी हमको कोई समाचार के माध्यम से पत्रिका या न्यूज़ या न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी कोई भी मेसेज के माध्यम से मोबाइल में आजकल मेसेज के माध्यम से भी सरकार हमको बताती है या बिजली विभाग बताता है कि आज इस जगह पर इतने बजे से इतने बजे तक के काम के कारण लाइट बंद रहेगी तो हमको भी अगर ऐसा कोई काम रहता है समस्या हमारे घर पर तो हम उस उस दौरान कर सकते हैं लेकिन आज के समय में जो मानव हो क्या करता है बिजली घर में लाइट चालू है लाइट चालू रहने के माध्यम में जो बोर्ड रहता है उसमें कुछ न कुछ करते रहता हैं वह यहाँ तक कि बोर्ड ताकि जो प्लक है वह भी बंद नहीं करता जिससे क्या है उसको हानि हो जाती है और कभी कभी इत्तेफाक़ से ऐसा होता है कि इतना खतरनाक इतनी मतलब झनझनी टाइप करेंट आता है कि मनुष्य को अपने करंट का एक ऐसा प्रभाव है मित्रों कि उस करंट के माध्यम से जब उसको लगता है तो सामने वाला व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है कि उसको करंट लगा है अगर कोई व्यक्ति मेरे साइड में खड़ा अगर मेरे को करंट लगा तो मैं उसको यह नहीं देख पाऊँगा कि उसको करंट लगा उसका प्रभाव ऐसा रहता है कि हम सामने वाले को देख हम अगर हम सामने वाले को देख रहे हैं तो हमको ऐसे लगेगा कि तो यह बिजली चालू कर रहा है लेकिन वहाँ पर करंट लग जाता है हमको पता भी नहीं चलता यहाँ तक कि जब करंट लगता है तो उसके मुँह में से आवाज तक नहीं निकल पाती कि हमको बोल सके ऐसे प्रभाव है करेंट का तो हमको सावधानी भी बरतनी चाहिए कहीं कहीं करेंट अपने मन से इंसान को छोड़ देता है मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामर्थ्यकता क्या रहती है तो हम जब भी कोई कार्य करें बिजली का तो सर्वप्रथम हम पैर में चप्पल पहनें क्योंकि चप्पल के माध्यम से हमको करंट नहीं लग सकता बहुत कम रहता है और जब भी कार्य करें तो दांत दांत रहता है ना दांत दूर दूर रखना चाहिए क्योंकि उससे भी क्या है वह मिलता है तो अपने को क्या क्या बोलना चाहिए आम भाषा में बोलें तो क्या है उसका एक आम भाषा में बोलें तो हाँ वह मिलता है